ہاں میں نے اردو لینگویج بھی سیکھا ہوں اور دیکھا ہوں بولتے سنا ہوں اور میرے گاؤں میں میرے ایک بستی میں ہر علاقے میں کسی کسی علاقے میں تو کسی کسی علاقے میں اردو لینگویج بولتی ہے جہاں تک کہ اردو لینگویج بولتا ہے کہیں فارسی ملا دیتا ہے کہیں فارسی میں بولتا ہے کہیں اردو میں بولتا ہے تو ہمارے ہم لوگ بھی اردو میں بات کرتا ہوں میرے دادا وہ اردو میں بات کرتے ہیں میرے باپ اردو میں بات کرتا ہے میرے گاؤں والوں نے ہی اردو میں ہی بات کرتا ہے بات کرتا ہے تو ہر علاقے میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے کہیں اردو کہیں فارسی اس طرح سے اردو بھی لینگویج اچھا لگتا ہے مجھے سننے میں بولنے میں اور سنانے میں سناتا ہوں میں ان میں بھی بولتا ہوں میرے گھر والوں میں بولتا ہے میرے گاؤں والوں میں بھی بول گاؤں والوں میں بھی بولتا ہے کہ اردو بولنا اچھا ہے اردو سیکھ لے اردو اردو میں بہت اچھا لینگویج سننا آتا ہے سن سننے میں مزہ آتا ہے بولنے میں مزہ آتا ہے تو ہر ہر ہر علاقے میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے کہیں اردو ہوتی ہے کہیں فارسی ہوتی ہے تو بہت ایسا ہے کہ اردو ہی بولتا ہے کہیں فارسی ہی بول دیتا ہے تو اردو بولنے میں ہی اچھا ہے کہ وہ اردو ترتیب دی جائے اور اردو کے معاشرے بتائے جائیں اردو کے ہر اردو کے ہر لفظ پر ہر اچھے اچھے ترتیب دی جائے یہاں پہ کسی کو کوئی بھٹکا نہیں جائے اردو اردو ہی ایسا لینگویج ہے جو سننے اور بولنے میں اچھا لگتا ہے اردو کے ہر اعتبار سے سننا دیکھنا بولنا اچھا لگتا ہے اور سیکھتا ہوں خود بولتا ہوں خود سیکھتا ہوں خود اور سکھاتا بھی ہوں سیکھنے سے سکھانے سے وہ بھی سیکھتا ہے وہ بھی وہ بھی بولتا ہے پھر وہ پھر وہ کسی اور کو سکھاتا ہے پھر وہ اور کسی کو سکھاتا ہے اسی لیے سکھاتے ہے سیکھتے سکھاتے اسی لیے سیکھتے سکھاتے اردو لینگویج بہت آگے بڑھ جاتا ہے اردو اردو بولنے والا بہت ہو جاتا ہے اس لیے سیکھتے رہیں سکھاتے رہیں اردو بہت اچھا لینگویج ہے سیکھیے اور سکھائیے بولیے اور بلائیے بلوائیے اردو ہی اچھا لینگویج ہے ہمارے گاؤں میں بھی بولتا ہے ہم لوگ بھی بولتے ہیں ہمارے دیس میں بھی بولتا ہے اور ہر ایک دیس میں بولتا ہے ہر دیس میں ہر طرح کی بات بولی جاتی ہے ہر دیس میں ہر طرح کی اردو کی اردو فارسی بولی جاتی ہے اور اردو ہی میں سنتا ہوں میں بولتا ہوں